ہمارے پسندیدہ اردو الفاظ یا جملے کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہم کو الفاظ اور جملے بہت پسند ہیں اس لیے میں خود بھی پڑھتی ہوں اکثر اور کچھ بچے کو بھی بھی پڑھاتی ہوں اور ہم کو اردو کے مقامی بولنے والوں پر فخر محسوس ہوتا ہے یعنی پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اردو ہم پڑھتے ہیں اور سب کو پڑھاتے ہیں اردو ہم کو بہت پسند ہے اردو چھوڑ کر بہت اردو چھوڑ کر لوگ ہندی انگلس پڑھتے ہیں کیونکہ اردو بہت کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے ہم کو لیکن بہت دلچسپی ہے اردو پڑھنے میں اور پڑھانے میں اور سیکھنے میں اور سکھانے میں کیونکہ اردو چھوڑ کر لوگ انگلس میں دلچسپی رکھتے ہیں ہندی میں دلچسپی رکھتے ہیں ہندی بولنے میں انگلس بولنے میں کیونکہ اردو بولنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے آج کے دو اور آج کے دور میں انگلس اور ہندی بولنے میں دوڑ میں جا رہے ہیں کیونکہ اردو سے دلچسپی چھوڑ دیے ہیں سب کوئی کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہے کیوں نہیں پڑھانا چاہتا ہے لیکن لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں مسلمان ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اردو پڑھیں اور آگے پڑھیں اور سب پڑھائیں اور اردو کو بڑھائیں اردو زبان بولنے والوں کے یہاں عاد پڑھائیں کیونکہ اردو ہماری دین ہے مذہب ہے اہم بولی زبان ہے کیونکہ ہم اردو ہمیشہ پڑھتے ہیں اپنے شوق سے کیونکہ اردو مجھے بہت پسند ہے ہم فخر محسوس اور ہم بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے اردو زبان کا نالز دیں گے کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کو ہم لوگ خود پیچھے کر رہے ہیں